हम जे रूम जे लेने छियै ओहिमे नहि बिजली छै नहि पंखा छै से कोना हेतै किछुके व्यवस्थो नहि देख रहल छियै से ओहिमे हम जे जेबै से कोना हम रहबै ओहिमे कोना रहबै ताहि दुआरे हमरा ओ सभ चीजके व्यवस्था होना जरूरी छै व्यवस्था जरूरी नहि होतै तऽ फेर कोना होतै लाइन के पंखा के जरूरी होना चाही हर व्यक्तिके लिए उपकरण होइ छै ओहि चीजके आवश्यकता होना बहुत जरूरी होइ छै ताहि दुआरे सभके कहै के इएह मतलब छै जेकी लाइन होना जरूरी छै पंखा होना जरूरी छै वाटर रहना जरूरी छै एना जेना नल लागल छै ओहिमे ओहि नल ख़राब छै ओकरा सुरक्षा करना ओकर मरम्मत होना ई तऽ जरूरी छै नहि तऽ कोना हेतै ओकर जानकारीके लिय हम ओहिठाम गेलियै हम लेलियै ओ रूम लेकिन हमरा किछोके व्यवस्था नहि भेटलै ताहि दुआरे हम ताहि दुआरे हम हमरासँ हमरा लागलै तेहन की आब हम कहाॅं एतय रहबै